कौन आरती बोल रहे हो

तीन बजे से चार बजे तक क्लास है आप तीन बजे से चार बजे तक आ जाइएगा ज्यादा नहीं है पाँच सात हैं या दस ज्यादा से ज्यादा ठीक उस्कूल में ही सीखा दूँगी उस्कूल में ही रहेगा ये बैच तीन बजे से चार बजे तक का है यस दो दो बैच दो एक एक सुबह का है नौ बजे से दस बजे तक का और एक शाम का है तीन बजे से चार बजे तक का और इस इसकी फीस पाँच हजार रुपए है जी उसकी फीस तो लेकिन पाँच हजार रुपए है कम ज्यादा से ज्यादा चार चार हजार रुपए हो सकती है सिर्फ इससे आगे नहीं यस दे सकते हो ठीक है लेक

आप कब से आ रहे हो डांस सीखने के लिए फिर दो तीन दिन बाद यस ठीक है

कौन से उसमें आओगे ये सुबह वाले बैच में की शाम वाले में

कि तीन तीन बजे वाले बैच में आओगे यस ठीक है